हेलो हँ आभा कुमारी बोलै छी अहाँ अहाँ कॉलेज किआ नहि आबै छियै मन ख़राब भए गेल फेर अहाँ कहबै सब बच्चा आबै छै अहाँ नहि आबै छियै अहाँकेॅं कोनो चीजकेँ पढ़ाई समय पर नहि भए रहल यऽ अहॉँकेँ दिक्कत यऽ अहाँकेँ मन खराब यऽ तऽ हम की करु अहाँकेँ समय पर एबै तऽ बढ़िऑं रहत अभी तक अहाँकेँ तबियत नहि ठीक भेल यऽ नहि तऽ फेल तेल भए जेबै तऽ सभके रिजल्ट एतै अहाँकेँ नहि एतै तऽ रिजल्ट नहि आयत जबकि शिक्षक सबके कोई गलती नहि छै नहि आबि जायब नहि मतलब कहै वाला बात छै आबि जायब एनाइ छै काल्हिसँ हँ समय समय पर एनाइ छै समय पर हर सब्जेक्टके पढ़ाई करनाइ छै एतऽ आबि कऽ फेर रिजल्ट गड़बड़ाएत तकहबै इसकुले कॉलेजके गलती टीचरेके गलती केना पिछु वाला नहि होयत पढ़बै कऽ पिछु कऽ नइहि होयत ओवरटाइम देबै एहिसँ पहिने छुट्टी होइके बाद अहाँ एक घण्टा दू घण्टा रुकबै तब होयत अहाँकेॅं आगूके काम तऽ काल्हिसँ आबै छी ने तऽ काल्हिसँ समय पर एनाइ छै हँ तऽ सारा किछु सब्जेक्टके कॉपी तोपि जे भी किछु होइ छै पीछे वाला सबकेँ सब लेने एबै ठीक ने आओर सभ ठीक काल्हिसँ अहाँकेँ समय पर कहि देलिऐ एबै फेर नहि एबै पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देनाइ बहुत जरुरी छै बादके पढ़ाई लिखे तऽ टारैवला काम नहि छै जे आबि जेबै पढ़ै लिखै लए अहाँ समय पर नहि आबै छियै बहुत जरुरी छै पढ़नाइ लिखनाइ अहाँकेॅं समझमे थोड़े आयत आइकाल्हिके बच्चाकेँ कोनो समझ छै पढ़ाई लिखाई की छियै नहि छियै बस आबि जेबै आबै से थोड़े भए जेतै पढ़ाई लिखाई पर ध्यानो देनाइ छै हँ तऽ पढ़ै लए समय पर एनाइ जरुरी छै आबि जेबै कहै से थोड़े भए जाएत आबि जेबै आबि जेबै हँ तऽ पढ़नाइ बहुत जरुरी छै आइकाल्हिके जमानामे बिना पढ़ाई लिखाई किछु होतै सब जानै छिऐ तऽ मन खराब होइ छै तऽ आब के बच्चा पढ़ैए लए नहि चाहै छै सबसँ बड़का दिक्कत यऽ अहाँ सभकेँ ठीक छै तब काल्हिसँ समय पर एबै पढ़ै ला और सब बच्चा अहाँकेॅं आगु बढ़ि गेल अहाँ पिछु घसकु